औ सार ए सार आं मानि जेनोबा बै माबाफ्राव अफिसफ्राव सारनि अफिसाव हाय माबाफोर जब मोनगोन नामा साननानै सोंहरदोंमोन सार आङो द'तमा नि सार आंना फरायनाया ग्रेजुयेत सार

औ औ औ औ

औ दङ सार औ दङ

औ औ औ कम्पुटारनि औ औ आंना वान इयारनिमोन सार दिफ्ल'माया औ औ औ औ थार्ट ग्रेट

औ ग्रेजुयेत सार

औ औ औ थायो औ थायो सार औ

औ दे औ औ औ औ औ दे सार

औ दा जुलाइयाव औ औ औ औ औ सार

औ औ औ दे सार औ औ